नमस्ते मैम नमस्ते जी नमस्ते जी बताइए क्या जी कौन से फूल चाहिए आपको दो सौ रुपये किलो अरे आप ज़्यादा लेंगी अगर क्वान्टिटी ज़्यादा होगी आपकी तो थोड़ा सा लेस हो जाएगा और मेरे पास ग़ुलाब के भी एवेलेबल हैं जी क्या है आपके घर जी जी तो वो पाँच किलो यानि हुआ आपका एक हज़ार हो गया इसका गेंदे वाले का हो गया और तीन सौ रुपये किलो तीन सौ रुपये किलो जी अब सौ पचास कम दे दीजिएगा ज़्यादा नहीं सौ पचास लेस कर लेंगे आप ज़्यादा ले रहे हैं ना इस वजह से हाँ जी जी जी बिल्कुल ताज़े ही मिलेंगे आप परेशान मत होइए उसमें फूलों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी नहीं नहीं तुरंत आज ही तोड़ के मॉर्निंग में तोड़ के ही दिया जाएगा आपको परेशान मत होइए फूलों में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेंगी हाँ तो आप बच्चों को सुबह नहीं वही भेजिएगा आप लगभग नौ बजे दस दस नौ बजे भेजिएगा तोड़ के लाएंगे थोड़ा समय लगता है तोड़ने जाने में ना मौसम तो आप देख ही रही हैं इस टाइम किस तरीके का है इस वजह से जी और आप भेज दी आप भेज दीजिएगा आप अपना साफ थैला भेजेंगी आपको पूजे के लिए चाहिए था शादी वादी के लिए तो चाहिए नहीं वरना मैं किसी चीज़ में कर के दे देती इसलिए आप अपना थैला भेज दीजिएगा ठीक है और आप और आपको ज़रूरत हो कभी तो बताइएगा क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सा बहुत प्रकार के वरायटी के फ्लावर्स मिलते हैं रही और जैसे शादी वादी हुई हल्दी फंक्शन हुआ मेहंदी हुआ कुछ भी हुआ किसी भी डेकोरेट के लिए तो आप चाहिएगा चाहिये हो तो आप ज़रूर कॉल करिएगा ठीक है ओके ठीक है थैंक यू नमस्ते